हमारा भारत देश जो है वह तो अनेकता में एकता का देश है यहाँ पर विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति या अन अन्य राज्यों की संस्कृतियों की तुलना तो अलग ही है क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है की कहीं कोई भी भी त्यौहार मनाते हैं तो उसको बड़ी विधि विधान से मनाते हैं उसका सुबह से या पूर्व तैयारी उसकी करना होता है तो वह करते हैं और सुबह से नहाएँगे धोएंगे घर को साफ़ स्वच्छ करेंगे फ़िर पूजा करेंगे इस तरह अच्छ त्यौहार को मतलब अच्छे से मानते है या कोई शादी हो हमारे घर में तो हम उस शादी को भी पाँच छः दिन तक उसका सभी रीति रस्मों की हम पूरा करेंगे हल्दी की रस्म करेंगे मेहंदी की रस्म करेंगे माता पूजन करेंगे और फ़िर उसके फेरे करेंगे इस तरह से बिदाई करेंगे इस तरह से हम सभी उसकी रस्मों को पूरा करके उस शादी को लगभग पाँच दिन तक उसको करते हैं लेकिन जो अन्य देशों में है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता वह एक दिन में ही अपनी शादी मंदिर में जाएँगे चर्च में जाएँगे और अपनी शादी पूरी कर लेंगे और आ जाएँगे ऐसे जैसे हमारे तो हर माह कोई ना कोई त्यौहार आता ही है है ना और वह लोग तो केवल एक किस्मत आ किसमस का त्यौहार मानते हैं और वह बस एक दिन मना लेते हैं पूरे साल भर की छुट्टी तो तो हमारा तो जो देश है हमने तो नदियों को पूजा है पेड़ पौधो को भी पूजा है पर्वतों को पूजा है मतलब हमारे यहाँ जो हमको फायदा देते हैं लाभ देते हैं हमारे काम आते है उन सबको हमने पूजा है गाय को पूजा है हमने तो हमारे यहाँ की संस्कृति तो बहुत ही अलग है हमने हर उस चीज़ को को महत्व दिया है जो हमारे लिए लाभदायक होती है तो हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ संस्कृति है